नोंनाव नोंसोरनाव गय फुलि दं नामा

ओमफ्राय बेसेबां बेसबांबा फानगोन फांसेआव औ बिगानैसो गायनो नागिरदोंमोन नालाय एसे बुरजा नांगौमोन आरो बुरजा दङ होनबालाय लायजागोन बुरजा दङ ना नोंसोरनाबो न'आव गायदों

थारमाने जोंनिथिं गैया नालाय ओंखायनो सोंहरनाय जादोंमोन आरो औ बारा गोजान नंखायाना खाथिखासो ओंखायनो नोंसोरनिखौ बायगौमोन आरो औ मोजां मोजांखा ने गय फुलिआ

गिदिर गिदिरसै

होनबालाय औ लायजासिगोन बेखौनो होनबालाय